पंज तरीकां जेह्ड़ियां मिगी चेता ऐ न तां ओह् पैह्ली तरीक एह् ऐ कि जियां मेरा ब्रथडे होंदा जनमदिन होंदा ओह् होंदा पंज मार्च गी ते उन्नी सौ छियानु उन्नी पंज मार्च उन्नी सौ उन्नी सौ ठास्सी गी अ'ऊं जम्मेआ हा ते ओह् पंज मार्च गी हर साल मनांदा अ'ऊं ते जियां दूसरी दुई डेटै बारै च गल्ल करां तां दुई डेट ऐ जियां चार केह् आखगे चार फेबररी गी कैंसर डे बनांदे होर त्री डेट दे बारै च सनां तां पंज सतंबर गी टीचर डे बनांदे ओह् मिगी जियां चेता ऐ थोह्ड़ा स्कूल निक्के जागते साढ़े पढ़ा दे न ओह् जेह्ड़े न सनांदे रौंह्दे ते चौथ त्री डेट चौथी डेट सनां तां जियां दो अक्टूबर ठारां सौ नह्त्तर गी साढ़ा महात्मा गांधी दा जरम दिन होएआ ते पंजमी डेटै दे बारै च सनां ते जियां साढ़ा देश अज़ाद होएआ हा पंदरां अगस्त उन्नी सौ संताली गी ते एह् सारियां डेटां जेह्ड़ियां पंज मिगी चेता ऐ न हून तक